हैलो हां जी कुत्थें ओ में डियूटी उप्पर बस अवारना

ओह् हो कल जागे जम्मू जागे दिक्खनेआं घर आइये घर पुज्जियै चलो फिरी फिल्म दिक्खी औन्ने आं हां पता पता उत्थै गै जागे नेईं नेईं नेईं थोआड़ा मन थोह्ड़ी उदास करी सकने हां जैदा दिन जैदा देर करी नीं करी सकने छुट्टी ऐ नेईं नेई बैग कैस्सी करना त्यार बस इक दिन लाने कपड़े तुप्पियै तापियै रक्खनेआं प्रैस प्रुस करियै रक्खनियां हां औना फ्ही में औना फ्ही में